असांजी रसोई में घणा ई बर्तन आहिनि जीअं तई सिपड़ी परण कोप कूकड़ मंदिअरो तईअ जो प्रयोग असां भाॼियूं तरण में ऐं कचरियूं तरण में कंदा आहियूं सिपड़ी जो प्रयोग असां चांवर ठाहिण में भाॼी ठाहिण में कंदा आहियूं परण बि हूंदो आए परण जो अटो छाणण में कमु ईंदो आहे कोप हूंदा आहिनि कोप में चांहि पीअंदा आहियूं कूकर हूंदो आहे जंहिंमें भाॼी ठ रधींदा आहियूं दाल रधींदा आहियूं मंदिअरो हूंदो आहे जंहिंसां दालि पाण मेटींदा आहियूं लस्सी ठाहींदा आहियूं केवी हूंदी आहे जंहिंसां भाॼी घुमाईंदा आहियूं अहिड़े ई नमूने सां घणेई बासण थींदा आहिनि